जायखि जेखि जाया संनायाव आङो सङोमोन मानोना जोंहा ह'तेल एण्ड रेसटुरेन्ट दङमोन आरो दिन्थिफुङो दिन्थिफुंनो मोनाखै आङो दिन्थिनाया बेवहाय आङो सावमिन बेदर आरो ना आरो म'म' बायदिसिना सङोमोन नाथाय आङो बेफोरखौ भिडिअ' खालामनानै हगारफेराखै आंनो रोंगौथायखौ दिन्थिफुंनो मोनाखै बिदिनो गोबां जायगायाव संनाय खावनायाव बाहागो लाबाय लानाया नाथाय भिडिअ' खालामनानै हगारनो हायाखै बा हगाराखै आङो लोगोसे हाबायाव आरो लोगोसे हाबा बारदेफ्राव ओंखाम संनाय बेदर एउनाय बाव बाहागो लाबाय बेहायनो मोजां मोनो मानसिफ्रा संनायखौ खावनायखौ उनाव आङो सारटिफिकेत मोनलाय लायनाय संनाय खावनायाव बाहागो लानो मोनाखै आरो बेनोसै